हेलो सर्स मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये किसान भोजनालय है उसमें कैसा खाना मिलता है मुझे कोई अपना ऑर्डर करना था जैसे हमारा कोई शादी वगैरह फ़ंक्शन है उसमे हमें ऑर्डर चाहिए था तो उसमें कैसा खाना मिलता है कैसा नहीं मिलता है उसकी क्या क्वालिटी है क्या प्राइज है था एक थाली की क्या प्राइज है उसमें खाने की क्या दूसरों के बारे में क्या क्या मतलब वेराइटी क्या क्या है खाने में क्या क्या आइटम हैं वो सब वगैरह जानकारी प्राप्त करनी थी तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि हम आपको ऑर्डर ऑडर लेना चाहते हैं किसान भोजनालय से तो उसकी क्या रेटिंग है कि नहीं है उसकी गुणवत्ता कैसी है खाने की खाने में अच्छा खाना मिलता है कि कुछ मतलब गड़बड़ आती है क्या है क्या प्रोब्लम है क्या सही है या फिर कोई दूसरा रेस्टोरेंट के बारे में बताइए जिसके उन दोनों की क्या क्वांटिटी है क्या क्वालिटी है उनके बारे में बताइए आप हमें चेक करना है बस